औ हेलौ दख'नाया मायदि दं बिदननि दं ओमफ्राय फाखुवानि दं ओमफ्राय बिदिनो पाटनि मायदिफ्रा बिदिनो न'आव दानायफ्रा बाइस्स' गोजोन ओमफ्राय माखासेफ्रा बार'स' पन्द्र'स' दुइ हाजार बिदि दंलाबायथारो लांथारोबा खमायगोन

नोंबा बिसि दामनिखौ लायो बायस्स'निखौ बिदिनो पनसास थाखा एक्स' थाखा खमायनोसै मा एखय्स' मायदिनि दङ' आगर गुबैफोर दं मार साइस दं ओमफ्राय दख'ना सेट दं बिदिनो आराय हाजार थिन हाजार थिन हाजारनिखौ बिदिनो लाथारोबा आथायस्स' फ्राव हरगोन ओमफ्राय पचिस्स'निखौ बायचस्स' थेचस्स'फ्राव हरलाबायनोसै दुइस'सो खम खालामनोसै औ दे लांफैबानो जाबाय माला लांफैयो दोनसां